हमर हमरा घरके पालतू जानवर हम पोसए छिऐ आओर हम ओ पालतू जानवर कुत्ता छिऐ कुत्ताके हम राखए छिऐ घर पर कुत्ताके हम समय अनुसार भोजन सब खिलाबै छिऐ आओर समयसंँ ओ हमरा सबहक घरके रखवाली करए छै आओर समयसंँ हमरा सबके कोनो तरहके दिक्कत नहि होए छै आओर समयसंँ ओ कुत्ताके हम घूमबए फिरबै छिऐ हमरा सबकेँ घरके पालतू जानवर दोसरमे गाय छै गायके हमसब पूजनीए मानए छिऐ गाय हमरा सबकेँ लेल बहुत नीक छै आओर हमसब गायके समयसंँ भोजन सब खिलाबै छिऐ गायसंँ हमसब भोजन सब दए छिऐ हुनका आओर गायके हमसब बहुत प्रेम आओर प्रेमसंँ राखए छिऐ गायके हमसब देखए छिऐ गाय हमरा सबके लेल कते ठीक ठाक छै आओर हमसब हुनका स्वाभिमान पूजए छिऐ गायके